मां पंहिंजे घर लाइ हिकु नया हिकु सुठी ऐं सुहिणी इस्तरी आंदी जेका कलर में नेवी हुई उनजा कपिड़ा ॾाढा सुठा प्रेस थींदा आहिनि ऐं उहा मूंखे कंहिं घटि वधाई करण लाइ ऑटोमेटिक हुई जो केॾी महिल गरम थी वेंदी हुई पंहिंजे लेखे बंदि थी वेंदी हुई ऐं उनसां मूंखे घणेई फ़ाइदा आहिनि मां इस्तरी करण खां पोइ पंहिंजा कपिड़ा सुठा ऐं सुहिणा ॾिसी रहंदा हुआ ऐं हीअ जेका शइ आहे इहा बरसात में पिणि ॾाढी ज़रुरी शइ आहे मूंखे उहा कपिड़ा आला कपिड़ा बि मूंखे सुखा करे ॾींदी हुई जो मां बरसाति जे मौसम में बि सुठे नमूने पाई सघुंदमि जेका ज़रुरी शइ आहे घर जी उहा ज़रुरी हुअण घुरिजे इस्तरी के कम में ॾाढो कमु थी करे मूंखे ॾाढी वणंदी आहे ऐं मूंखे उन मां सुठा फ़ाइदा मिलंदा आहिनि